सबके अपन अपन प्रिय माछ छै कतेक आदमीके रौह बहुत पसन्द होइ यऽ हमरा सबके सबके एहिठाम रौह पसन्द माछ प्रसिद्ध पड़ै यऽ आ ठण्डा के बुआरी सेहो प्रसिद्धे पड़ै यऽ घर घर आबै यऽ बहुत पसन्द पड़ै यऽ बहुत से छोटका माछ के पसन्द रहै यऽ मारा इचना इचना के बरीयो बनाबै यऽ बहुत पसन्द सऽ बहुत नीक सऽ सब खाइ यऽ मारा माछ बहुत प्रसन्न सऽ छोटकामे ई दुनू माछ जे छै से बहुत पसन्द सऽ सब खाइ यऽ बहुतके मांगुर माछ पसन्द पड़ै यऽ बहुतके से इहो रहै यऽ कि जे नहि गरैये माछ जे रहतै तऽ ई जे जंगली माछ रहै छै से गाम घर के बहुत नीक बाहरो सऽ जे आबै छथि जंगली माछ के बहुत रहै छै सब के जे जंगली माछ मिलए तऽ बढ़िऑं सऽ से माछ के करै यऽ पसन्द जंगली माछके हमसब खूब पसन्द करै छी ओना तऽ आब आइकाल्हि भेटै छै बर्फो के माछ बहुत लेकिन हमरा सबके गाँव घरमे सब सऽ पसन्द पड़ैया टेंगरा गरइ मांगुर रौह ई सब माछ तऽ प्रसिद्धे छै ठण्डा के बुआरी ई सब पसन्द कए कऽ से हमरा सब के बहुत नीक पसन्द यऽ माछ